किसान अपना जो माल हो उत्पाद करता है जैसे गेहूं हुआ सोयाबीन हुई उसको मार्केट में लाने में बहुत समस्या होती है सबसे पहले कुछ किसानों के बारे में बात करें तो जिनके पास अपनी फसल को बाजार ले जाने में उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं टेक्टर नहीं होता है गाड़ी नहीं होती है वो भाड़े के टेक्टर बुलवाते हैं भाड़े से गाड़ी करते हैं और अपना माल बजार तक मंडी तक पहुँचाते हैं उन किसानों को बहुत कठिनाई होती है डबल दाम लगता है उनको और जिन लोगों के पास अपने घर के साधन होते हैं उनको भी ये बहुत सारी कठनाई होती है जैसे खेतों खेत तक जाना अधिक बारिश हो जाना उस खेत का माल बहुत परेशानियों को बाद उस माल को अपने खेत से निकलना अपने खेत से निकालने के बाद उसको मंडी तक पहुँचाना जैसे अगर माल अगर फसल आती है और अगर पानी गिर जाता है तो मशीन जो रहती है गाँव में सोयाबीन निकालने की थ्रेसर मशीन वो गीले में जा नहीं सकती है उस धान को अगर निकालते हैं तो गीले में मशीनें खराब होती हैं किसान को काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है अगर मशीन खराब हो जाती है तो उसको फिर मशीन को सुधराना अपने माल को व्यवस्थित करना व्यवस्था से रखना और व्यवस्था से उसको निकाल के खेत से बाहर करना और अधिकतर किसानों को बारिश में बहुत समस्या आती है अपने माल को सुरक्षित निकालने में और काफ़ी दिक्कत होती है किसानों को अपना माल इकट्ठा करने में और बजार तक पहुँचाने में समस्याएं किसान के साथ हमेशा किसी ना किसी प्रकार से बनी रहती है उनकी फसल कभी अधिक बारिश बारिश होने से से खराब हो जाती है कभी बारिश नहीं होने से खराब हो जाती है कभी ज़्यादा ठंड गिरने से खराब हो जाती है किसान को हर प्रकार से समस्या है होती ही होती है और बाजार तक माल पहुँचाने में हमेशा किसान को किसी ना किसी प्रकार से असुविधाएं होती ही होती है कई बार किसान अपना माल किसी वाहन के द्वारा बाजार में लाते हैं कई बार वाहन पलटी खा जाते हैं या वाहन खराब हो जाते हैं तो उसमें भी किसान को बहुत दिक्कत आती है कई बार मंडियों में माल नहीं पहुँचा पाते हैं और मंडियों में अगर किसान ने माल बजार में पहुँचा भी दिया तो उनको कुछ उनका किसान को मूल्य अगर सही साट नहीं मिलता तो वही वापस किसान अपना माल वापस ले जाता है तो उसको उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है और उसमें भी उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है